खौरां बिलाइ फरायनो थाखाय आं गथ'फोरखौ जोबोरैनो थुलुंगा होयो एबा फरायनो नांगौ होननानै बुङो मानो होनोब्ला खौरां बिलाइ फरायोब्ला जों बबे जायगायाव मा जाथाय जादों एबा मा जाथाय जायाखै बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो खौरां बिलाइयाव जों बांसिनै समाजनि जेंनाफोर नुजाथिनाय बबेयावबा बांग्रिं मावनानै मानसि थैदोंब्ला एबा बबेयावबा दै बानाजों जायगाफोरा लोमसावदोंब्ला एबा बबेयावबा सुनामि जादोंब्ला बेफोरखौ जों मिनथिनो मोनो आरो बबेयावबा दावहा जादोंब्ला बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो बेनिखायनो खौरां बिलाइखौ आं गथ'फोरखौ एसेब्लाबो फरायनांगौ होननानै गले गले गोसो दुंहोयो मानो होनोब्ला खौरां बिलाइयाव जों गोबां रोखोमनि जाथायफोर मिथिनो मोनो जेरै समाजारि जेंनाफोर आरो राजखान्थिनि बेले बेजेफोरखौ जों मिथिनो मोनो आं खौरां बिलाइफोरख उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव माब्लाबा माब्लाबा फरायनानै होयो बिसोर बो बिसोरखौबो आङो फरायहोयो बिसोरनो आं बांसिनै फरायनानै खिन्थायो बायदि बायदि जाथायफोर आरो गोसोआव थुलुंगाखांहोनाय माखासे बिदिन्थिफोरखौ आं बिथांमोननो होयो जेरै जोंनि इण्डिया एबा भारतनि बयनिख्रुइ देरसिन एग्जाम इउ पि एस सि आव पास जानाय बिथांमोननि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै आरो बिथांमोना माबोरै फरायनानै बेबायदि गिदिर थासारि एबा थाखोसिम सहैनो हादों बेफोरनि सोमोन्दै आङो बिथांमोननो फरायनानै खिन्थायो मानो होनोब्ला बिथांमोननि देरहासार जानाय जिउखौराङा खौरां बिलाइयाव रोखा रोखा साफायनानै दिन्थिजायो बेफोरखौ आङो फरायना होनानै बिथांमोननि गोसोआव थुलुंगाखांहोनो थाखाय फरायथिनानै होयो बेबायदिनो आं उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव गले गले गोसो दुंहोनो थाखाय खौरां बिलाइफोरखौ फरायनानै होयो